जियां के तुस पुच्छा दे ओ के साढ़े जेह्ड़ा शरीर ऐ उसी ठीक रक्खने वास्तै घरेलू नुस्खे न जेह्ड़े जम्मू बिच्च ओह् केह् केह् अपनाई सकने अस ते सबसे पैह्ले ते में दस्सां कि जेह्ड़े साढ़े घरै बिच्च गै बड़े सारियां ऐसियां चीजां होंदियां न जेह्डियां अस इस्तमाल करने आं जेल्लै जां ते कुतै असेंई डिग्गी जन्ने आं जां फिर भज्जी भुज्जी जंदी ऐ ते ओह् ओल्लै अस कैह्दा यूज इस्तमाल करने आं हल्दी दा हल्दी जेह्ड़ी होंदी ऐ एह् बड़ी गै जरूरतमंद चीज होंदी ऐ जेह्डी असेंगी जरूरी चाहिदी गै होंदी ऐ होर बी बड़ी सारियां चीजां होंदियां न जेल्लै असेंई मतलब कुतै भज्जी जंदी ऐ कोई जख्म जुख्म होई जंदा ऐ हून सबसे पैह्ले अस कुतै हस्पताल थोह्ड़ी जन्ने आं अस सब तु पैह्लें अपने घरै बिच्च गै ओह्दा यूज करने आं हून होर बी बड़ियां सारियां चीजां होंदियां न जियां कि निम्म होई गेआ हल्दी दा बूह्टा जियां कि में तुसें पैह्लें बी सनाया ते तुलसी होई गेई आबंला होई गेआ कबालगदंल होई गेई इंदा अस यूज करने आं हून में दस्सनी आं के कि'यां कि'यां अस इंदा यूज करने आं सब तु पैह्ला अस केह् करने आं तुलसी दे बारे च दस्सनी आं जियां कुतै साढ़ा गला खराब होई गेआ खांसी लग्गी गेई जुकाम बिच्च अस इं'दा बड़ा यू इस्तमाल करने आं होर बी बड़ियां सारियां चीजां न जियां कि निम्म होई गेआ जियां के साढ़े बिच्च काकड़ा कुकड़ा निकली जंदा ते काकड़ा कुकड़ा होंदा ऐ ओल्लै अस नीम दा यूज करने आं निम्म दा होर बी बड़ी सारियां चीजां न जियां कि कोआलगदंल जे कुतै असेंगी दाने दुने निकली जंदे मूहां उप्पर अस उसदा उसी मूहां उप्पर लान्ने ओहदा लेप बनाई बनाइयै हल्दी दा लेप बनाइयै देहीं दा लेप बनाइयै दुद्ध दा यूज करने आं होर आंबला होई गेआ ओह् साढ़े बालें बुलें ताईं बी असेंगी इस्तमाल करना जरूरी होंदा ओह्दे कन्नै साढ़े बाल बी शैल रौंहदे होर बी बड़ी सारियां निक्कियां निक्कियां जियां कि साढ़े पेट पुट साफ करने बिच्च बी ओह्दा इस्तमाल होंदा होर

जेह्ड़ा नीम नूम होंदा ओह् ओह् बी साढ़ी जेह्ड़ी चमड़ी होंदी ऐ उस ओह्दे बिच्च निखार आह्नने बास्तै अस ओह्दा रस पीन्ने आं कोआलगदंल दा रस पीन्ने आं तुलसी खन्ने आं इ'यां निक्की निक्कियां चीजां होंदियां जेह्ड़ियां अस इस्तमाल करी सकने आं घरेलू नुस्खे जिनेंगी आखने अस होर में केह् सनां होर बी बड़ी सारियां चीजां होंदियां जियां कि जेल्लै असेंगी बज्जी जंदी ऐ तां अस सबसे पैह्ले हस्तपताल थोह्ड़े जन्ने आं सब तुं पैह्ला डाक्टरै ई थोह्ड़े चैक करान जन्ने आं घर गै अस ओह्दा केह् ऐ हल्दी हुल्दी लान्ने आं हून असेंई बी अपने उप्पर एह् एह् गल्लां लाई लाई दियां न जियां कि पिछली दफा पिछले ऐतवारें मिकी बज्जी गेई ही इत्थें थोह्ड़े नेहा जख्म होई गेआ हा हत्थै उप्पर ते उत्थें केह् कीता मेरी मम्मी होरें उत्थै हल्दी दा लेप बनाया ते उसी उत्थै लाया ते थोह्ड़े दिनें बाद ओह् ठीक होई गेआ ते बस इ'यै ही जेह्ड़ियां अस घरेलू नुस्खें दा उपचार करने आं ताकि अस स्वस्थ रौह्चे आबंला उबंला खन्ने आं ऐलोबी कोआलगदंल होंदी ऐ जेह्ड़ी ओह्दा जूस पीन्ने आं ताकि साढ़ा हैल्थ जेह्ड़ी ऐ ओह् स्वास्थ रवै साढ़ी शरीर जेह्ड़ा ऐ ओह् स्वस्थ रवै साढ़े बाल स्वास्थ रौह्न साढ़ी जेह्ड़ी अज्जकल जियां आखने आं के स्किन केयर होंदी ऐ जेह्ड़ी ओह् करी सकने आं अस जियां के आबंला होई गेआ ओह्दे बी बड़े सारे रीठा होई गेआ अजवाइन होई गेई जेल्लै कुतै असेंगी बखार बखूर होंदा अस ओह्दा कोआंस काढ़ा बनाइयै पीन्ने आं इ'यै जेह्ड़ियां चीजां न अस इस्तमाल करी सकनेआं